ہمارے چاندنی چوک کی ایک مقامی کہانی یہ بھی ہے کہ جب شاہجہاں نے دلّی کو اپنی راجدھانی بنایا جمنا کے کنارے پر لال قلعہ بنوایا اور لال قلعے کے سامنے اپنی پیاری بیٹی جہاں آراء بیگم کے لیے چاندنی چوک بازار بنوایا تھا اس ٹائم یہ بازار بہت خوبصورت بازار تھا اور یہ چاندنی رات میں بہت چمکتا تھا اور آج بھی یہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور لوگ آج بھی اسے پوری دنیا سے دیکھنے آتے ہیں